हमने हिन्दी बोलना सीखा है कि जैसे हमारे भाई बहन और हमारे मम्मी पापा भी हिन्दी बोलते हैं हमारे भैया भी हिन्दी बोलते हैं हमारे चाचा भी हिन्दी बोलते हें चाची भी हिन्दी बोलती हैं और गाँव प्रेस पड़ोस के भी हिन्दी बोलते हें इस हम जहाँ रहते हैं वो वहाँ भी हिन्दी भी बोलते हैं इसलिए हम भी हिन्दी सीखे हैं हिन्दी बोलने बोलते हैं और हिन्दी बोलने सीखे हें हमारे मामा भी हिन्दी बोलते हैं हमारी मामी भी हिन्दी बोलती हैं और हमारे हमारे दीदी भाई बहन और और सब लोग हिन्दी बोलते हें हमारे बड़े पापा भी हिन्दी बोलते हैं बड़ी मम्मी भी हिन्दी बोलती हैं और बड़े भाई भी हिन्दी बोलते हैं सब लोग ही हिन्दी बोलते हैं हिन्दी से पूरा पूरा दुनिया ही हिन्दी बोलता है जैसे गाँव में हम लोग सारे लोग हिन्दी ही बोलते हैं